साढ़े ग्रांऽ बिच्च बड़ियां सारी चीजां न जेह्ड़ियां बिजली कन्नै चलदियां ग्रांऽ बी हून शैह्रें आह्ला लेखा इ'यां पूरी पूरी बिजली इस्तमाल करदा जियां साढ़े घर पक्खे लग्गे दे ओह् केह् बत्तियां लग्गी दियां कन्नै रूम हीटर चलदे अज्ज कल ते ग्रांऽ बिच्च ए सी बी लोक चलांदे साढ़े घर ए सी बी ऐ ते ओह् बी बिजली कन्नै चलदा ते कन्नै कन्नै ओह् बी केह् आखदे हीटर बी चलांदे जेह्दे नै लोग अज्ज कल रुट्टियां बनांदे जियां इंडक्शन होई गेआ कायल आह्ला हीटर होई गेआ एह् अलग अलग तरह् दे जेह्की चीजां न एह् ग्रांऽ बिच्च अच्छी तरह् यूज़ होई दियां न ते कन्नै जेह्कियां जेह्कियां चीजां न जादातर केह् आखदे मोटर होइयां मोटर गी चलाने बास्तै केह् आखदे बिजली चाहिदी कि ओह् केह् आखदे पूरे अस खेत्तां बिच्च उसी उत्थें पानी लाई सकचै जियां टयूबैल्ल होई गे उ'नेंगी उ'नेंगी चलाने तै अच्ची तरह् पानी अवै साढ़े खेत अच्छी तरह् जमीन इयां शैल केह् आखदे नर्म बनाई सकन उत्थें शैल शैल केह् आखदे सब्जियां बगैरा उग्गन अच्छी तरह् सब किश होऐ ते बड़ा स्हेई ऐ कि बिजली कन्नै बड़ा किश चलदा ऐ ते बड़ी सारा कन्नै मदद बी करदा कि लोकें गी शैल तरह कि ओह् कन्नै कन्नै लोकें दी जिंदगी बड़ी सफल बी बनांदा ऐ